अशोक बाब आतां कितको कितको वेळ जालो हांगा हें ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आतां आतां कितको म्हणून आमकां वेळ रावपाचें हांगा टायमान म्हाका पावपाक जाय आशिल्लें न्ही तुमी आतां शिरोड्यां म्हाका व्हर व्हरपाक आयिल्ले म्हटल्यार तुमी आनी खंयचो रस्तो बीन नाशिल्लो तुमी आतां हांगासल्ल्यानूच आयला सो तुमकां खबर नाशिल्लें हांगा एक्सिडंट जाला म्हुणून सामकें ट्रॅफिक आतां जाम जावन उरलां न्ही तुमी त्या सायडीच्यान आयिल्ले तेन्ना तुमकां फ्री आशिल्लें सो तुमकां मातशे आयडिया आसपाक जाय आशिल्ली न्ही की ह्या सायडीच्यान वताना ट्रॅफिक लागतलें म्हुणून म्हाका आतां सामकोच टायम जाल्लो आसा आनी हांव जर थंय टायमार पावना जाल्यार मोठें प्रोब्लम जावपाक शकता म्हाजो जॉब म्हाज्या हातींतल्यान वचपाक शकता तुमी आनी आतां खंयचोय मातसो दुसरो मार्ग पळयात न्ही आनी खंयच्यांतल्यान वचपाक मेळटा ना जाल्यार म्हाका तुमी हांगाच ड्रॉप करून आनी खंयच्या फुडें खंय कसलो कॅब बीन आसा जाल्यार तांकां मातसो फोन करून म्हाका मातशें मेळोवन दिता जाल्यार मातशे ट्राय करा न्ही